جی السلام علیکم میں ایک فری لائن ویب ڈیولپر ہوں جو جی آئی ایس ٹی کے تعمیل پر ایک آن لائن کورس تیار کراتا ہوں جی یہ ایک کورس ان افراد کے لیے ہے جو جی آئی ایس ٹی کو سمجھانے اور اسے ان طور پر نفاذ کر نفاذ کرنا چاہتے ہیں جی میں بول رہا ہوں سن رہا ہوں کورس میں جی آئی ایس ٹی کی ادائیگی کی تمام مراحل اور طریقۂ کار کو واضح کیا جائے گا کیا جائے گا مجھے ایک واضح اور جامع انداز میں جی آئی ایش ٹی کی ادائیگی کی تمام اقدامات کی وضاحت کرتے ہوئے اپنی آواز کو ریکارڈ ریکارڈی ریکارڈ کرنی ہے تاکہ کورس کو شرکاؤں کے بہتر رہنمائی فراہم کی جا سکے اور مجھے سادی زبان استعمال کرنی ہے مراحل وار طریقے سے سمجھانا ہے اور یہ یقینی بنانی ہے کہ سامعین کو ہر نقطہ آسانی سے سمجھ آ جائے جی شکریہ